आं सल' खोनासंनो जोबोद मोजां मोनो आं इउटुबाव सल'फोरखौ डाउनलड खालामना लानानै खोनासंबाय थायो आं खामानिफोर मावब्लाबो सल' दामनानैसो मावनो मोजां मोनो आं मोजां मोन्नाय देंखोगिरिफोरा गोबां जेरै सुलेखा बिग्राय बिराज सोरजिसुमा बिसोरनि देंखोफोरखौ आरो बिसोरनि दिहुननाय सल'फोरखौ आं खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो बिसोरनि देंखोफोरा दामनाय देनायजों गोरोबनायनि थाखाय आं बिसोरनि सल'फोरखौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो बेनि अनगायैबो आङो गोबां रमान्टिक सल'फोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो सल' खोनासंनानै आं गावनि गासैबो दुखुफोरखौ बावगारजोबनो हायो सल'आ जोंनि थाखाय जोबोद गोसोखौ गोजोन होनाय मोनसे मोजां हुदास जोंनि जायगायारि देंखोनि सोमोन्दै जोंनि जायगायाव नुनाया जेरै जों बैसागुफोराव खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै गामि गामि मोसानानै सल' ख'नो बेफोर देंखोफोरानो जोंनि जायगायारि देंखो जेरै बागुरुम्बा देंखो